पृथ्वीअ खां सवाइ ब्राहमांड में कंहिं बि ग्रह ते रहण जे लाइ काई सभ्यता कोन्हे उते कोई बि जीव जंतु रही न सघंदो आहे कंहिं ग्रह ते वञो त पाणी कोन्हे किहिं ग्रह ते वञो त कुझु आहे ई कोन्ह मिटीअ जा टेबा पिया आहिनि माण्हू हली चली बि नथो सघे किथे वञो त माण्हू गुरुत्वाकर्षण बल जे करे उते जा हवाए में त उडनि कहिड़े ग्रह ते कुझु आहे कहिड़े ते कीअं मना पृथ्वीअ खां सवाइ कंहिं बि ग्रह ते जीवन आहे ई कोन्ह